असांजे एरिया में हाल जी तारीख़ में बिजली चोवीह कलाकु गवर्मेंट तर्फ़ां प्रोवाइड कई वेंदी आहे पर अगरि बिजलीअ जे बिना रहण जी ॻाल्हि कयूं त उहो ज़िंदगीअ जे लाइ ॾाढी मुश्किलात पैदा करे रहिया आहिनि जीअं की असांजी जेतिरी बि लाइफ़ु जो रोज़ु जो रोज़ु जो कमु आहे असां बिजलीअ जे बिना त घर में आयल फ्रिज फ्रिज अगरि न हले थी त हुन जी अंदरि आयल रखी डेरी प्रॉडक्ट तव्हांजो सब्जियूं इन खां अलावा अहिड़ियूं घणियूं शयूं आहिनि जेके असां स्टोर करे रखंदा आहियूं असां सभु तुरंत ई ख़राबु थी वेंदा आहिनि तव्हांजे घर में आयलु जूसर मशीन उहा बि तुरंत ई तव्हांखे कंहिं बि शइ जी लाइ बिजली कान्हे त यूस कीअं करे सघिबो आहे हुन जो ओवन आहे इन खां अलावा हैंड हैंडर मशीन आहे इन खां अलावा जा जो इन बिना पंखे जे बिना लाइटियुनि जे कीअं असीं काई बि शइ खे खणी सघंदासीं घर में एतिरो ऊंदारो हूंदो त काई बि शइ जो कमु असां न करे सघंदासि स्टडी थी सघंदी न घर जा ॿिया कमु थी सघंदा इन खां अलावा लिफ्ट जंहिंजे बिना असां कीअं हेठि मथे चढ़ी सघंदासि ॾहों माड़ो आहे यारहों माड़ो आहे पंदरहों माड़ो आहे जंहिं बि माड़े ते अॼु असां रए रहंदा आहियूं उन खे कीअं असां खणी करे हली सघंदासूं ॾाढी मुश्किलाति पैदा थी वेंदी आहे यारहां यारहां माड़ा पेर दुखी वञनि त माण्हू चढ़ी करे कीअं हली सघंदो आहे हिन खां अलावा इंवरटर बि अगरि खणी था अचूं त उन में बि असांखे हिकु लिमिट ताईं जो यूस करिणो पवंदो आहे जंहिंमें असां घणियूं ॾाढी ज़रूरत जी शयुनि जो यूस न करे सघंदा आहियूं त हीउ ॾाढी मुश्किलात पैदा कंदा आहे अॼु बिजलीअ जे करे असीं ॾाढी ॾाढी सुख ऐं सुविधाऊं मे जीउ रहिया आहियूं गवर्मेंट जो ॾाढो ॾाढो सुठो हिकु मुहिम आहे जो असांखे ॾाढी सुठी सुख जी ज़िंदगी ॾींदा आहिनि